जइसे कि हमरऽ बिहारमे सबसे महत्वपूर्ण छठ पर्व हइ छै जेकि नवम्बरमे हुअए छै आओर ओहि सबसँ पहिले दिन तऽ खरना आओर दोसरे दिन कद्दू भात कद्दू भात मतलब कद्दू बनाइके खाइ छै जे जे पूजा करै छै ओ आओर ओसब गेहूँ सब सुखाबऽ पड़ै छै पूरा अच्छासँ ताकि एक भी चिड़िआ सब नहि आइ पूरा सब घरवला आओर इसके बाद पूरा घरमे पोछा ओछा लगाबै छै एकदिन पहिले जिसके यहाँ पूजा होइ छै आओर पूरा घर सुखाबै छै ओहिके बाद खाइ सब पुजारी सब दोसरा दिन दोसरा दिन पूरा सपरिके जाइ छै तब जहाँ पूजा हुअए छै छठमे वहाँ वहाँ पोखरमे बहुत रेडी होइके तब पूजा करै छिए जेकि ओ जे पूजा करै छै पर्वमे एगो ओकरो हाथमे सूप रहै छै सब ओकरा पानी दै छै पूजा करै छै आओर तब जइसे सूर्य उगै छै तब सुबह आबि जाइ छै फेरो दोसरो दिन शाममे शामके अरघ दै के जाइ छै आओर चाँद डूबि जाइ छै तब आबै छिए फेर पूरा तब फेर ओ छठ माइके